ہاں بالکل بولتا ہوا یہاں کی خوبصورتیوں کا سفر ایک جواز ہوتا ہے ہم پہلا مقام ٹی پوائنٹ جائیں گے یہاں سے آپ مینار کی خوبصورت مناظر نامے دیکھ سکتے ہیں ہم گاڑیاں یا جیپ میں سوار ہو کر جائیں گے پھر کچھ پیدل چلنا ہوگا تاکہ آپ کو مناظر نامے کا لطف اٹھانے کا موقع ملے بولتا ہوا ہم بادشاہی پہلی گاڑیوں کی طرف جا سکتے ہیں جہاں آپ مختلف قسم کی پودوں کو دیکھ سکتے ہیں اور سبزیوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں پھر ہم انجی لیک جیل کے قریب جا سکتے ہیں جہاں پانی کی لہروں کے ساتھ کھیلنے کا موقع بھی ملے گا میں خوشی کے ساتھ آپ کا رہنما بننے کا موقع حاصل کر رہا ہوں مینار میں سفر آپ کے لیے ایک محترم تجربہ ہوگا جو آپ کبھی نہ بھولیں گے